बरें आसा गोरमेंट हॉस्पिटलान ज्यो फेसिलीटिज नाशिल्यो त्यो सुद्दां फेसिलिटीज जाल्यो कोविड टायमाक साकून आनीक ज्या लोकांक ज्यो फेसिलिटीज दिवपाक पयलीं पयशें दिवपाक पडटालें तें गोरमेंट हॉस्पिटलान येल्या खातीर खूब बरें जालें आनीक आतां त्यो फिसिलिटीज आसा त्यो आमी केन्नाच वचून ताज्यो युज करपाक शकता आनी कोणी खंयच्या एमरजन्सिक खातीर जाय कोणा पेशंटाक जीव वाचोवपा खातीर तेन्ना युज करपाक शकता